हाँ जी ऐसा मैडम मुझे एक लैपटॉप चाहिए था ऐवरेज आप बताइए कि आपके पास किस रेंज के हैं मतलब कितने कीमत के हैं वो लैपटॉप साठ हज़ार से ऊपर है लेकिन मुझे साठ हज़ार तक का ही चाहिए था उसमें क्या क्या मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए हाँ जी विद्यार्थी है उसके क्या क्या कार्य प्रणाली उसकी क्या क्या रहेगी उस बारे में कुछ जानकारी देंगी आप अच्छा

हाँ जी चौबीस इंच साइज़ रहेगा और और क्या रहेगी उसकी बैटरी की क्षमता कितनी रहेगी चलिए ठीक है मैं आपके शोरूम पर आपसे